میرے خیال میں ایک عظیم کھیل ہے جو کہ اس میں لوگ بہت سالوں سے تیاری کرتے ہیں اس کھیل کے لیے کیونکہ یہ ملک ملک مک ملک ہر طرح طرح کے ملک پورے ملک میں کھیلا جاتا ہے اس کو ایک عظیم کھیل اولمپک ہے کیونکہ اس میں میڈل ملتے ہیں اور اس میں سالو سال سے لوگ یاد رکھتے ہیں اس کو اس کے لیے بہت محنت کرنی پڑتی ہے سالوں سال سے محنت کرنا پڑتا ہے اور اس کو جیتنے کے لیے بہت سارے مشکل کو پار کرنا پڑتا ہے اور اس کو سیکھنے کے لیے بہت ہی تیاری کرنا پڑتا ہے اور دن رات ایک کر کے اس کو پھر ایک دن ہوتا ہے جو کہ میڈل جیتتا ہے اور بہت سارے دیس کے لوگ اس اولمپک میں حصہ لیتے ہیں اور اس کو کھیلنے کے لیے بہت دور دور سے لوگ آتے ہیں اور دیکھنے کے لیے اس میں کیا ہے کہ اس کو اور سب لوگ یاد کرتے ہیں اور نیوز چینل یہ سب میں چھپایا جاتا ہے اور اس کو لوگ اچھے سے دیکھتے ہیں کیونکہ یہ ایک دیس ملک کے طور پر کھیلا جاتا ہے اور ہر کے ملک کے الگ الگ حصہ لیتے ہیں اور اس میں کیا ہے کہ تیر تیراکی دوڑنا مکے بازی کرنا یہ سب کو لوگ کرتے ہیں اور اس میں کیا ہے کہ میڈل جیتتے ہیں اپنے دیس کے لیے اور ایک ہمارے دیس کے نیرج چوپڑا جو کہ بھالا پھینک کر نو پوائنٹ کچھ سینٹی میٹر کا وہ ختاب جیتے تھے اور اس کو لوگ ابھی تک یاد کرتے ہیں اور ہمیشہ یاد رکھیں گے کیونکہ یہ دیس کے لیے کھیلتے ہیں اور اپنے لیے نہیں اور اسی طرح ایک چیز ہے کھیلی جاتی ہے جو کہ ایک مائیکل فیلس ہیں جو کہ اٹھائیس میڈل جیتے ہیں اپنے دیس کے لیے اور یہ سوئمنگ سوئمنگ میں تیراکی میں اٹھائیس میڈل جیتے ہیں اور اسی طرح اسی سے ایک مختلف بنائی جاتی ہے ایک چیز ہے ایک کھیل جو ہے مختلف بنائی جاتی ہے کرکٹ کیوںکہ ہمیشہ کھیلی جاتی ہے اس میں اتنا نہیں ہے کہ یہ دیس کے لیے ہو اس میں خود کے لیے لوگ بھی کھیلتے ہیں اور ہمیشہ ہوتا رہتا ہے اور اولمپک کیا ہے کہ سال میں پانچ سال میں دس سال میں ایک بار کھیلی جاتی ہے اور اس پہ کیا ہے کہ ہمارے ملک کا بھی نام ہوتا ہے اور ہر جگہ ہمارے ملک کے لوگ جاتے ہیں الگ الگ جگہ پہ کھیلتے ہیں اور ملک کے لوگوں کو ایک اچھا خوشی ملتا ہے کہ ہمارے ملک کے لوگ اس مقام پہ پہنچے ہیں میڈل جیتے ہیں ہمارے ملک کے لیے اور اسی طرح ہم لوگ ایک عظیم کھیل ہے جس کو کھولتے ہیں اولمپک ایک مختلف